आं बेंगालर देसाव बिराद बेरायनो आफस'स जादोंमोनलै थाखा फैसायानो गैजाया बेंगालरआव थांनांगौब्ला बेसेबां रांनि गोनां जागोन बेंगालर हादोरसायाव माबायदि माबायदि जायगा आं नायनो बिराद आफस'स जादों नाथाय दासिमबो नुफेराखै थांनो सानदोंब्लाबो सहैफेराखै बेंगालराव गोबां मानसियानो बेरायहैयो थाङो नाथाय आं आंबो आफस'स जादों थांनो नाथाय रांनि रां गैजायिआव आवगायनो हायाखै एबा थांनो हायाखै दा बेंगालराव थांनांगौबा सानबेसेजों सहैयो बेखौबो आं मिन्थिनोनो हाया बेंगालर देसाव मा मा मा मा उन्न'थि जादों मा मा डेभल'प जादों मा मा कम्पानि दं बे जायगाखौ आं गिदिंनानै नायस्रांबोगौ आरो नायनो सानो सहैया बेंगालराव गोबांथा हारि गोबांथा जाथिनि मोनसे इन्डास्ट्रि एबा कम्पानि सोलिनाय जों खोनायो गोबां सुबुङानो बे जायगायाव थाङो खामानि मावनाय रां रुफा लाबोयो नाथाय आंबो बे जायगायाव थांनानै माबायदि डेभल'प जायो बे जायगायाव आं नायनो आंबो आफस'स जादों नाथाय सहैयाखै दिनैसिमबो बेंगालरावनो गोबां सुबुङानो थांनानै खामानि मावनानै थांनानै दङ न'खर फोथांनानै दङ नाथाय जों बर'ल' नङा गोबां हारियानो गोबां जाथियानो बेंगालराव संसार जाहैनाय एबा न'खर गोबां रां खामायनानै न'खरखौ फोथां हरनाय फरायनाय फोरोंनाय फोथांनाय जादों न'खरखौ बासायना लाखिदों दा बेबायदिनो बेंगालराव आरो बिराद मोजां नामजादा बयनिबो हारि बयनिबो जाथिनि थाखाय नामजादा बायदि आं खोनानो मोननायलाय आं बेवहाय बे बुहुमाव उजिनानै खेबसे नायस्रांनो बिराद आफस'स जादोंमोनब्लाबो आं दिनै सहैफेराखै रांनि आंखालाव माब्लाबा समाव भायग्ग' दङब्ला खेबसे नायथारनो होननानै आं सानगासिनो दा बबे समाव सहैगोन बबे समाव नुहैगोन आंनिसो बे भायग्ग'नि खोथा जाहैबाय आरो बेंगालरावनो गोबां मानसियानो हिनजाव हौवा गोबां हारियानो हिनजाव हौवा रायजो जालायनानै संसार खांनानै दंहैयो जोंनि बे भारत हादरनिफ्रायनो गोबांथा मानसियानो बेंगालराव जिउ खांहैनानै दंहैयो किसुमाना सिंगोल बा हारसिं सहैनानै खामानि मावनानै न'खरखौ फोथांहरनाय दं फोरोंहरनाय दं गथ' गथाय बा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय उन्न'थि खालाम हरदों बा हा हु लादों मोसौ मोसा बायदों बा रिन दाहार सुख'हरदों बेंगालराव थांनानै दा बेबायदि मोजां बेंगालराव सुबुंफोरा थांनानै दंहैयोबा उन्न'थि डेभल'प खालामनानै न'खरखौ फोथांहरनो हानायखौ लानानै आंबो बे बेंगालर होननाय हादोराव खेबसे थांनानै गोसोखौ गोजोनहोनो साननाय दं आरो आं नाथाय बबे समाव आंनि बे सहैगोनआ खुनु थिग खानाय गैया दा ओंखायनो सिन्था लायो आं बेंगालराव बे भुमाव उजिनानै खेबसेबो नुवाब्ला आफस'स बा साननायाव दुखुगोनां बाथ्रा जाहैयो बेंगालराव समायना रमायना होननानै गोबां मानसियानो खिन्था फैयो बेंगालर हादराव गोबां मानसियानो थांनानै फैनानै दंफैयो मोजां मोजां महर मुस्रि बा साबना हामना सेरा सफि लानानै फैनाय जों नुयो जानाय लोंनाय मोजां गाननाय जोमनाय मोजां मोजां गोबांथा द्रेसफोरखौनो खम दामावनो मोनो बा गाननाय जोमनायखौ फ्रिबो खालामनानै गाननो हायो जाहैदों कम्पानिफ्राव थानानैबाबो जानाय लोंनायावबो फ्रि मोनोनो दा बेफोरबायदिनो आरो बेंगालर बेंगालर होननानै गोबां मानसियानो सेंग्रा सिख्ला थांनाय बा सोरबा बयसनि मानसि थांनाय दंहैयो बेंगालराव बिबार बागान गायनायनो दै लुनायनो सोरबा कम्पानिनि माल दिहुननाय सोरबा माबा मोनसे एन्डास्ट्रियाव थानाय सोरबा मेसिन सालायनाय बहुत मानसियानो बेंगालराव मोनफा मोनफा बिबान लानानै खामानि मावनानै दंहैयो किसुमान सुपारभायजार किसुमान कम्पानिनि माल मालिक माल्दारफ्रा जोंनि ओरै भारतनिफ्राय बा आसामनिफ्राय थांनाय मानसिफोरखौ बिराद मोजाङै जोथोन लायो बा अनो बा रां रुफाखौ मोजाङै मोजां बुजायहरो बेखौ जों मिन्थिनो मोनो ओंखायनो आंबो बे बेंगालराव खेबसेब्लाबो बे हादोरखौ नायस्रांनो आं थांखि लादों बा आं थांगोन सानसे समाव आं नुजाहैगोन नायस्रां थारगोन आं बेंगालर हादोरसायाव